हाँ हमारे परिवार की सांस्कृतिक परम्परा रही है कि हम लम्बे टाइम से इतिहास देख रहे हैं हमारे बुजुर्गों का रहन सहन जो भी है और वे कृषि करते हैं कृषि में हमारे पुराने परम्परा में कर्म हैं और सांस्कृतिक में हमारे परम्परागत हैं कि हमारी जो पहनावा है हम बोली वाणी हम अच्छी तरीके से उसको प्रचलित करते हैं आज भी हम उसे प्रचलित करते हैं उनका पहनावा हो उनकी वेशभूषा को उनकी बोली को उनका आदर सम्मान को घर पर कोई भी आए गया उनके जो भी पहले त्योहार मनाए जाते थे शादी विवाह जैसे करते थे उन सबको उसी तरह रीति रिवाज से मनाते हैं त्योहारों को और शादियाँ भी उनके ही हिसाब से जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उनके हिसाब से ही हम शादी समारोह करते हैं और हमारे त्योहारों पर हर त्योहार उनके आधार पर ही मनता हैं जो हमारे बुजुर्ग पहले करते थे